हलो जी क्या मैं कैब वाले सर रोहित सर से बात कर रहा हूँ क्या जी सर मैंने कल मढ़ई के लिए एक सिफ्ट डिजायर तीन लोगों के लिए बुक की थी जी तो जोकि अब कैंसिल हो गया है हमारा जाना जी तो मैं ये चाह रहा था कि वो जो रिफंड होगा मेरा जिसकी मैंने आपको फ़ोनपे के माध्यम से पेमेंट कर दी थी कल पन्द्रह सौ रुपये तो वो मुझे रिटन वापसी कैसे होगी मेरे अकाउंट में जाएगा या कैस होगा बताइए जी जी जी जी जी जी जी नहीं नहीं सही बोल रहे आप सर जी हाँ तो वो मेरे अकाउंट में कब तक आएगा सर जी अच्छा अच्छा जी सही है जी जी जी अच्छा अकाउंट में आ जाएगा कितनी देर बाद आएगा सर अच्छा छः घंटे चलिए जी जी जी नहीं जैसे मैं कैश लेना चाहूँ तो आपके ऑफ़िश आकर ले सकता हूँ क्या ऐसा कोई सिस्टम है क्या

नहीं मैं ये सोच रहा था कैश मिल जाता तो भी ठीक था छः घंटे मुझे वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती ठीक है नहीं वो तो मैं समझ रहा आपकी पॉलिसी है लेकिन अगर कैश मिल जाता तो अच्छा रहता जी जी जी नहीं चलिए ठीक है नहीं नहीं मैं ये सोच रहा था कि मिल जाता तो ठीक है आप छः घंटे के बाद वापस रिटन रीफ़ंड कर दीजिएगा उसका कोई सर मैं ये पूछ रहा था कि उसका कोई पैसा चार्ज कटेगा तो नहीं जैसे हमने बुक करवाया और उसको कैंसिल कर दिया तो क्या कुछ परसेंटेज कटता है

अच्छा अच्छा पन्द्रह पर्सेंट कट जाएगा ऐसा क्यों सर

अच्छा अच्छा नहीं नहीं तो कटता है क्या ये पॉलिसी है अच्छा अच्छा मुझे जानकारी नहीं थी सर चलिए ठीक है पन्द्रह पर्सेंट कट जाएगा तो सर चलिए ठीक है तो चलिए मेरे अकाउंट में आ जाएगा मतलब छः घंटे के बाद जी जी सर जी जी ठीक है सर ठैंक यू सर जी ओके